नोंथाङा अमल ब्रम्ह नामा नोंथांनि गारिखौ रिजाब सोंहरनो आङो खबर लानाय जादोंमोन जोङो गाबोननि गाबोननो जोङो गुवाहाटियाव थांनो सानदोंमोन फेमिलि हिसाबै जोङो गासै साबा दङ दा जों ज'यै गाखोजानाय गंसे गारि नोंथांनाव जोङो बुक खालामनो लुबैदोंमोन जुदि हायोबा आंनो नोंथाङा आंनो थाबैनो फिन हरदो